नवजात बच्चा जखन नर्सिंग होमसँ या हॉस्पिटलसँ घर आबै छै तखन ओकर स्वच्छतापर विशेष ध्यान देबऽ पड़ै छै हाथ साफ राखी ओकरा दूध पिबासँ पियाबैसँ पहिने स्तनके धो ली ई सब लोक आब जागरूकताके जे वर्चस्व भेलैए जागरुक भेलैए लोग ई सब करै लागलै यऽ लेकिन हमरा लगैए जे नवजात शिशुके जे डाइपर वगैरह आइके लोग यूज करऽ लागलै यऽ ओहिसँ ओ बेसी बीमार कम पड़ऽ लगलैए कियाकि डाइपर जे छै से पेशाब पेखानाके संरक्षित कऽ कए राखै छै ओकरा सौंसे बिस्तरपर देहमे नहि लागै दैत छै ताहिसँ बच्चा बेसी सहज रहै छै ओकरा अहाँ आसानीसँ साफ कए कऽ पाउडर ताउडर लगाकऽ फेरसँ दोसर डाइपर पहिरा सकै छी डाइपर सस्ता सेहो भेलैए तऽ हमरा लगैए जे डाइपरके सेहो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नवजात बच्चाकेँ स्वच्छ वातावरण मौजूद प्रस्तुत करैमे एकटा एकटा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल छै कटा एकटा महत्वपुर्ण भुमिका निभा रहल छै